जोङो मोनसे जायगायाव बेरायहैनो नागिरदों नोंथांनि बासखौ नांगौ जादों जोङो नखरनि लोगो नखरनि जों लोगोसे लोगोफोर ज' बेरायहैनो नागिरदों बेराय हैनायाव नोंथांनि बासखौ नांगौ जादों जोङो गुवाहाथियाव सानसेनि थाखाय जयै बेरायहैनो नागिरदों बे बेराय हैनायाव जोङो फुंनि थाम बाजियाव ओंखारनो नागिरदों नोंथांनि बासआ गुवाहातिसिम थांनायाव बेसेबां लागोन बेखौ मिनथिनो थाखाय अननानै आं नोंनिनो खास्थ'मार लांबाय थाग्राखा अननानै बासनि बेसेनखौ एसे खमायब्ला मोजां जागौ थांनाय फैनायाव लोगो बादि हिसाबै आं नोंनिनो नोंनि बासखौनो लांबाय थाग्राखा गुवाहाथियाव थांनानै बेरायनानै सानसेनि थाखाय फैफिननाय जागोन आरो लान्स जानाय सानजुफुनि जानाय फुंनि जानायखौबो लामायावनो जालांनाय जागोन फुंनि जानायखौ लामायाव रेसथुरेन्तफोराव जालांनाय जागोन आरो बेलासियाव फैफिननाय जागोन गुवाहाथिनिफ्राय